हमे आरके जे जमीन खरीद बिक्री जे करै छियै तहिमे इहे छै जे हँ पहिले ई देखलौ जे हँ जमीन ओकर छै कि नहि छै आसपासमे ओकर पड़ोसी सँ पुछलौं जे हँ किए ई बेच रहल छै नहि बेच रहल छै कोन बी कोन मैटर छै नहि मैटर छै ओकर बाद पुलिस आरके बोलेलहुॅं पूरा जाँच आर भऽ गेल कोर्ट आर गेलहुॅं ओकर बाद जब देख लेलहुॅं जे हँ ई नहि हइ जे हँ ओ हमरा से बेच रहल छै एहिसऽ पहिले ककरो बेच देने छै कि नहि देने छै ओकर बाद हमरा आरके जमीन खरीदलहुॅं आ नहि अगर जे नहि अगर ओ सभ नहि करबै तऽ पता चलतै जे हँ हम खरीद लेलहुॅं आ एहिसे पहिले हमरा सँ पहिले दोसर कोइके बेच देने छै आ चाहे ओ जमीन पर कोनो मैटर छै तऽ हम तऽ बुरा फैस जायब तऽ एहि चलते हमरा आरके अपन जमीनके अथी खरीदै सँ पहिले ई सभ हम अपन जाँच उँच कैर लेलहुॅं जे हँ ओ जमीन खरीदू कि नहि खरीदू खरीदबै तऽ फैदा होयत कि नुकसान होयत कहिॅं अगर खरीद लेलहुॅं दोसर कोइके बेचने छै तऽ हमर तऽ ओहिमे तऽ ओहिमे केस ऊस लड़ै उड़ैमे जिन्दगिये हमर बीत जायत तऽ इहे चलते हम अपन जे छै जे पूरा पैरवी लगेलहुॅं आसपासमे पुछि लेलहुॅं ओकर पड़ौसी से पुछि लेलहुॅं जे हँ जे हँ ई जमीन हम खरीदियै कि नहि खरीदियै नहि अगर तोरा आरके मोन छै जे तू अपन पड़ोसी छौ तऽ तू अपन खरीद लए नहि तऽ बादमे अगर हम खरीद लै छियै तऽ ई नहि छै जे हँ जे तू दोसर टोलके आदमी छो हम दोसर टोलके आदमी छै तू हमरा जमीनमे आके किए बसबौ तऽ इएह सभ जे छै जे हमरा आरके पुछि लेलहुॅं जे हँ जे लेउ कि नहि लेउ तऽ ई सभ पुछिके ओकर बाद हम लेलहुॅं अपन कानूनी तरीका से सभ जमीन खरीदलहुॅं जे हँ बादमे कोनो दिक्कत नहि होइ जे जे मारा मरौवल होइ लाठी लठौवल चलै जे मानि कऽ चलू जे मारा मारी होतै लाठी लठौवल चलतै ओहिसँ कोन फाइदा छै प्रेम सँ हम अपन जमीन खरीदब आराम से रहब तऽ इएहे चलते हम अपन जे जे होइ छै जे हमरा जते बुझै आबै छै ओते हम करलौ जे हँ हम कोनो पैरवी लगेलौं आसपास मे पुइछ लेलौ पुलिस तुलिस आर के